मनीस जल्माक येयल्या नंतर भलायके खातीर बरें आनी वायट हे दोन गूण घेवन येतात बरें बूण सदांच आपणोवपाक बरें आसतात पूण वायट गूण आपणाय आपणाल्यान मनशाची भलायकी पिड्ड्यार जाता वायट म्हणजे अशें टायमार जेवप ना टायमार खावप ना टायमार न्हिदप ना टायमार एक्ससाइज करप ना हे सगळें जर तर एवॉइड करता जाल्यार सगळे तूं टायमार जेवपाक जाय टायमार खावपाक जाय टायमार न्हिदपाक जाय रात्रीची जागरणां करूंक उपकारना त्या कारणान तुजी भलायकी बरी उरता एक्ससायज वेळार करपाक जाय आनी तुजी त्या प्रमाण भलायकी बरी उरता आनी भलायकी बिगाडटा खूब कारणां खातीर एक ताचो रातचो न्हिदना कोणायगेर जेवणांक गेलो जाल्यार ओबड धोबड कितेंय जेवता सोरो पिता गुटका खाता हे गुटकान सोऱ्यान बऱ्या बऱ्या मनशांच्यो भलायकी पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा आनी सरकारान हाचेर बंधन काडपा जाय आजून पासून सरकार खूब तरेचे मार्ग काडटात सोरो बार्रां धाचे नंतर बंद करची गुटका कोणे विकचो न्हू ह्यो गजाली खरे म्हणशीत बंदूत जावपाक जाय त्या खातीर आमी आवय बापायन सुद्दां आपल्या भुरग्यांचेर नियंत्रण दवरपाक बाबा तूं इतल्या रातचो खंय गेल्लो कितें केले त्या खातीर बेगीन उठपाचे तांकां प्रयत्न करपाक जाय लक्ष दवरपाक जाय आनी भलायकी आयज कारणान खूब गरजेची आयज भलायकी आमची ह्या टायमार तर बरी उरली जाल्यार फुडे जाणट्यापणांत आमकां कसलेच त्रास जावचे ना आनी तेचेर बंधन दवरपाक जाय जोब जेवप वेळाचेर न्हिदप वेळाचेर कसले काम करतलो जाल्यार कशटाचे काम करचे पडटले आनी घाम गेल्या नंतर तुजी भलायकी सदांच बरी उरतली